جی ہاں ہمارے یہاں نل كا پانی آتا ہے لیكن نل كا پانی ہم كپڑے دھونے كے لیے اور نہانے كے لیے استعمال كرتے ہیں برتن دھو لیتے ہیں اس پانی میں پینے كے ہم اس پانی كو استعمال نہیں كرتے ویسے كرسكتے ہیں صاف ہوتا ہے لیكن ہمیں عادت ہے آر او كا پانی كی تو اس لیے ہم پینے میں آر او كا پانی استعمال كرتے ہیں اور باقی سب كام ہم نل كے پانی سے كرتے ہیں